मध्य प्रदेश में मीडिया द्वारा कवर किए जाने वाले बहुत से मुद्दे हैं जिनमें से कुछ मुख्य मुद्दे हमारे यहाँ के फेस्टिवल्स हैं जैसे कि दशहरा होली और दीपावली और कुछ ऐसे भी त्यौहार हैं जो अन्य अन्य संस्कृति और समाज और धर्म से जुड़े हुए हैं यह सारी चीजें हमारे मध्य प्रदेश की मीडिया कवर करती है ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती हुई तकनीकें किसानों की समस्याएं कुछ प्रिय अप्रिय घटनाएं यह सारी चीज़ें मीडिया द्वारा कवर की जाती हैं